मेरा बचपन ग्रामीण क्षेत्र में बीता है इस कारण से बागवानी खेती करने का खेती हम मेरे बचपन से ही शुरू हो गया था माता पिता को और बड़े बुजुर्गों को काम करते हुए देखकर मेरा कृषि के प्रति रुझान बढ़ा इसके साथ ही धीरे धीरे मैं कृषि पे नए प्रयोग करता जब भी समय मिलता स्कूल की पढ़ाई के बाद और नौकरी से जब भी समय मिलता है मैं कृषि पे और अपने बगीचे पे ध्यान देता हूँ जिससे कि हमारी फसलों को वो अधिक से अधिक लाभ पहुँचा सकूँ साथ ही साथ पौधों को अधिक लाभ पहुँचने का मतलब होता है कि हमें भी लाभ होना तो बचपन से ही मैंने ये सब चीज़ें सीखीं हैं इसके साथ ही मैं मैं अपने तकनीकी संसाधनों का उपयोग करके भी कृषि को और और गुणवत्तापूर्ण बनाने बनाने का प्रयास करता हूँ जिससे कि मैं अधिक से अधिक कृषि पे लाभ ले सकूँ